आङो हाथाइनिफ्राय बिदिनो न'नि खोरखिनि फर्दा बायनानै लाबोदोंमोन आङो बे फर्दाखौ बायनानै आङो मोजां मोनाखिसै मानो होनोबा सुबाबो गोबां रं खारो आरो सोरलाब लाब जायो आरो गोबां बेबादिनो बायदिसिना खुन्दुंबो ओंखारो आङो बे फर्दाखौ हामजानाय मोनाखिसै आङो मोजां मोनाखिसै